تعلیم کے سلسلے میں میں چند بات کرنا چاہتا ہوں جیسے تعلیم تور ایک انسان کی ضروری ہے بلکہ اسلام کا آغاز ہی ہوتا ہے اقرا سے یعنی پڑھیے تعلیم ہر ایک مسلمان اور ہر ایک انسان کو حاصل کرنی چاہیے ابھی تعلیم کے سلسلے میں بعض رفائی ادارے ہیں جو غریب انسان کی مدد کرتے ہیں ایسے ہی حکومت اپنی سطح پہ ایج ایجوکیشن لون دیتے ہیں اور بہت ساریے سارے سرکاری اسکول میں بچے کو مفت کتابیں پینسل وغیرہ بیگ وغیرہ دیے جاتے ہیں تاکہ ہر ایک بچہ ہر ایک طالب علم ایجوکیشن تعلیم حاصل کر سکے ایجوکیشن لے سکے اور بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کر سکے اس کے لیے حکومت بھی اپنی ہر سطح پہ کام کر رہی ہے اور بہت سارے ایسے رفائی ادارے ہیں مسلمانوں کے ہیں سکھ کی ہیں ع دیگرڑھ اور مذاہب کے لوگوں کے رفاائیی ادارے ہیں جو لوگوں کو تعلیم کے معاملے میں آگے بڑھانے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں اور اس سے ایک سماج بہتر سماج بنتا ہے بہتر معاشرہ بنتا ہے تعلیم کے بغیر معاشرہ کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا ہے اسی لیے ہر حال میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہر ایک انسان کو پتہ چل جاتا ہے جب کسی کا کہیں سے خط آتا ہے خط آنے کے بعد جب کسی انپڑھ آدمی کے پاس اسے لے کر کے جاتا ہے اسے جب کہے گا ب یہ خط پڑھ دو تو وہ بولے گا مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے اس وقت آدمی کو احساس ہوتا ہے کاش کہ ہم پڑھے ہوئے ہوتے تو کسی کا خط پڑھ دیتے ایسے ایسے ہی تعلیم حاصل کیجیے چاہے حکومت سے ایجوکیشن لون لے کر کے یا کسی رفاعی ادارے سے مدد لے کر کے ہر حال میں ہم ہم سب کو تعلیما حاصل کرنی چاہیے خاص طور سے مسلمان ان پڑھ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے یا کوئی انسان ان پڑھ رہے جاہل رہے یہ اچھی بات نہیں ہے ہر ایک انسان کو ایجوکیشن سکچھا تعلیم لینی چاہیے حمید انشاء اللہ جو ہم ہم نے جو لوگ تعلیم حاصل نہیں کیا ہے وہ تعلیم حاصل کریں گے